पोखरिमे दूटा गाए अखैन सम्प्रति हमरा जे छै से अछि जेकि जिनकर की हम देखभाल अपनासँ नहि कए पाबै छी ओहि वास्ते आदमी छै जेकि हम तऽ अपन दोसर व्यवसायमे लागल छी लेकिन गाए छै ओहिके लेल आदमी जे छै से छथिन जे छथि जे काम करै छथि ओ बराबर हम अपनो जाइ छियै अपन निगरानी राखै छियै ओहिमे देखै छियै की जेकि सवेरोमे उठिके सबसँ पहिने तऽ ओहि गाएके बाहर निकालै छै सबसँ पहिने ओकरा खाना ताना दए कऽ दुनू गाएके फेर ओकर बाद जे छै से दूध दूहै के बेर होइ छै ओ सब कए कऽ अगर गरमीके समय छै तऽ ओकरा गाएके स्नान तस्नान सब करा दै छै बच्चा सबके फेर सँझुका पहरमे कुट्टी वगैरह काटिके कुट्टीके काटैके लेल जे छै से मशीन लगबा देने छियै आओर बगलेमे लगभग दस कट्ठा एक बीघा के जे छै से खेत ओ खाली घासेके लेल छोड़ि देने छियै घासे काटि कऽ वएह आदमी आनै छै तऽ ओकरे कुट्टी काटिके गाएके खुआबै छथि सङ्गे एखन आब जे छै तरह तरह के पशु आहार भी आबै लागलै हँ ओहो सब के मिलाके हुनका खुआ कए गाए सबके खुआएल जाइए तकरा बाद साँझमे फेर ओहिठमा घूर वगैरह कयल जाइ छै धुआँके लेल जे गाएके मच्छर नहि लागै आओर विशेष तौर परमे चूँकि हमरा ओहिठाम जे गौशाला अछि ओहि सबमे दूए टा गाएके लेल ओहिठाम बिजली के भी सुविधा यऽ पङ्खा उङ्खा लगबा देनै छियै तऽ गाए सब मिला जुलाके ठीक ठाक रहैत अछि